नमस्ते सर जी सर आप के यहाँ कॉपी और पेंसिल चाहिए मुझे ड्राइंग के लिए चाहिए वही ज़्यादा महँगा न रहे

तो सर आप के यहाँ आप के यहाँ केवल ड्राइंग के ही सामान मतलब उपलब्ध हैं कि और सारे भी हैं कॉपी हाँ तो कुछ बुक्स

सर हम सर मान लीजिए हम क्लास वह बी एस सी नर्सिंग कर रहे थे उस की तैयारी के लिए बुक्स चाहिए मुझे तो मिल जाए

ठीक है सर तो फिर ज़्यादा रेंज नहीं मुझे सस्ता में ही चाहिए

वह मान लीजिए सर कि मतलब आप के यहाँ सारे नोट्स मतलब कोपिए ड्राइंग की बुक्स सारी उपलब्ध हैं ओके सर नमस्ते